हमारे क्षेत्र में पेड़ लगाने के लिए वृक्षारोपण किया जाता है क्षेत्र के क्षेत्रवासी द्वारा जन्मदिन या कोई त्योहारों में जगह जगह वृक्षारोपण किया जाता है वृक्षों को धूप से बचाने के लिए चारों तरफ छाया की जाती है वृक्षों को जानवरों से बचाने के लिए कटीले तार से फेंसिंग की जाती है क्षेत्रवासियों के द्वारा वृक्षों को समय समय पे पानी सिंचा जाता है जिससे पेड़ पौधे खराब न हों वृक्षों से हमें ऑक्सीज़न मिलती है हवा भी मिलती है इसलिए हमें वृक्षों को कभी काटना नहीं चाहिए हमारा सोचना है कि वृक्षों को काटने की जगह और और वृक्षों को लगाना चाहिए जिससे हवा पानी ऑक्सीज़न ऑक्सीज़न मिलती रहे और यह भी सलाह देनी चहिए कि पेड़ लगाओ काटना नहींचाहिए इस कारण जो है वृक्षारोपण समय समय पे करते रहना चहिए